میری پسندیدہ کتاب کی سیریز سندباد جہازی کو میں نے کئی بار پڑھا ہے اس میں سندباد جہازی کے سفر کی مکمل تفصیل درج ہے کیسے وہ غریب تاجر سے امیر تاجر بن گیا امیر ہونے کے لئے اسے سمندری سفر کے دوران کن مصائب کا سامنا کرنا پڑا سمندری طوفانوں کا اژدہوں کا اور چیلوں کا